جی میں نے گوگل میپ کا بھی استعمال کیا ہے میں جب کہیں جاتی ہوں دلی وغیرہ پٹنہ کہیں بھی جاتی ہوں تو اس سے اپنے سفر کے لیے جہاں پہنچنا ہے ہے اس میں چیک کر لیتی ہوں اور مجھے وہاں سے جانے میں سہولیت مل جاتی ہے کبھی کبھی انسانوں کے دوارا تو بنایا گیا ہے میپ تو غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو ہم لوگ کو اس پہ زیادہ یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ تو انسان کے دوارا ہی بنایا گیا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے کوئی اور میں گوگل ایپ گوگل کا بھی استعمال کرتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پڑھائی میں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں گوگل سے سرچ کر کے اسے نکال لیتی ہوں اور اس سے مجھے بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ مجھے کہ کہیں جانا نہیں پڑتا کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا اور میرے پاس موبائل ہوتا ہے تو میں گوگل میں ٹرانسلیٹ کر کے آڑام سے اسے لکھ سکتی ہوں اور اسے بہت چیزوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس پہ فوٹو نکال سکتے ہیں اس میں سے آپ اس میں سے جو چیزوں دنیا کی ساری چیز اس میں مل سکتی ہے گوگل میپ ہم اس ہمیں بتاتا ہے راستہ بتا دیتا ہے اس میں کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے جہاں رکنا ہے وہاں کا جیسے کوٹا میں رکنا ہے راجستھان جانا ہے کہیں جانا ہے جہاں پہنچنا ہے آپ کو وہاں کا کا جگہ کا وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو کہاں رکنا ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہے آسانی سے آج کے جمانے میں میں ہم لوگوں کو بہت آسانی مل گئی ہے اوڑ ہم لوگ اوڑ آسانی سے وہاں